मां न पंहिंजी सहेलीअ जे चवण ते ना ऑनलाइन मां न मूंहं जे लाइ मलम घुराई त उहो न मुंहिंजी मूंहं ते न मलम असां न दाग़ दाग़ थी विया त मां त कॾहिं हाणे हुअं घुरायंई न अन ईअ प्रॉडकट त मां हाणे कॾहिं विश्वास बि न कंदमि ऐं जेको असांखे खपिणो हूंदो त मां हितांईं वञी भाई पंहिंजे शहर मां ई बज़ार मां ॾिसी करे ऐं वठी ईंदमि ऐं मां त हुंअ ई कॾहिं विश्वास बि न कंदी आहियां हाणे हुन जे चवण ते घुराए त छॾी पर हाणे मुंहिंजो मूड आहे ख़राबु थी वियो पर हाणे मां छा कयां अॻिते खां हाणे मां कन पकिड़िया मां कॾहिं बि इहो ऑनलाइन ते कॾहिं विश्वास ई न कंदमि